असां ग्रामीण क्षेत्र में कान रहंदा आहियूं असां दिल्लीअ में रहंदा आहियूं दिल्लीअ जे हिसाब सां मौसम जी सर्दी गर्मी बरसाति हलदी रहंदी आहे ऐं हिते कोई बाढ़ वाढ़ जी कोई दिक़त कान आहे लेकिन ग्रामीण क्षेत्र असां ॾिठो आहे हिकु हुते जेके बि अगरि किसान वेचारा आहिनि उन्हनि खे इलाही मौसम जी तकलीफ़ु झेलणी पवंदी आहे जीअं मौसम में अगरि सूखो पइजी वियो त उन्हनि खे पोइ फ़सुलु कान पैदा थींदी आहे अगरि बाढ़ अची वई त उन्हनि जी फ़स फ़सुलु ख़राबु थी वेंदी आहे ऐं किसाननि खे इलाही मुसीबतियूं झेलणी पवंदी आहिनि असां ग्रामीण शहरी क्षेत्र में रहंदा आहियूं असांखे हिते मौसम जी सर्दी गर्मी बरसाति ऐं बाढ़ जूं कान ख़बरु पवंदी आहे सर्दी गर्मी बरसाति जेका नोर्मल थींदी आहे ऐं थींदी आहे लेकिन असां हिननि ॻाल्हियुनि खां बचियलु आहियूं